میری سب سے بڑی جو کامیابی ہے اِس دنیا میں اور میری پوری زندگی میں سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ ہے میرا عالم بننا میرے پورے خاندان کا پریوار کا میرے والدین کا اور میرا خود یہ سپنا تھا کہ میں ایک بڑا عالم بنوں کیوں کہ میرے پورے پریوار میں کوئی بھی عالم نہیں تھا یا کوئی عالم تھا بھی تو بہت ادھورا عالم تھا جس نے اپنی عالمیت مکمل نہیں کی تھی کسی نے دو سال پہلے چھوڑ دیا کسی نے تین سال پہلے چھوڑ دیا الحمد اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں پوری عالمیت کو کم کمپلیٹ کروں مکمل کروں اور میں نے یہ سپنا اپنا پورا کیا دارالعلوم ندوۃ العلماء سے اور میں نے وہاں سے اپنی عالمیت کا کورس مکمل کیا چوں کہ میرے والد اُسی ادارے میں ایک ملازم ہیں اور اِسی وجہ سے میں پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا اور میرے والدین کے دُعاؤں کے نتیجے میں آج میں اِس مقام تک پہنچا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے فارغ کر دیا ہے اور یہ میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے اور میں الحمد اللہ اِسی پر بہت زیادہ فخر محسوس کرتا ہوں اور میں الحمد اللہ اِسی راستے پر گامزن ہوں اور میں اب لوگوں کو علم سکھا رہا ہوں پہلے میں نے سیکھا ہے اب میں لوگوں کو سکھا رہا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ کہ تم لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اِسی لیے میں حدیث کی اِس فِقے پہ عمل کرتے ہوئے اِس چیز کو آگے بڑھا رہا ہوں